सरकार मदद केलकैया ने इसकुल कॉलेज खुलि गेलैया बहुत कुछ मदति करलक मदति तऽ केलकै इसकुलमे सारे बच्चाके पैसा आबै छै टाइम टाइम आबै छै सब जे जूता मोजा ड्रेस हर चीज आब आबै छै सरकार एते मदति करै छै तऽ सब के पैसे लगै छै तऽ गरीब दुखिया कतऽसँ पढ़ा सकैत छै पढ़ा सकतै गरीब दुखिया ओते मदति करतै मोदी सरकार तबने एते पढ़ा सकतै कतऽसँ पढ़ा सकतै घरमे कोनो सति मिलबै नहि पता कतऽसँ पढ़ा हाथमे किछु एतै तब ने पढ़ा सकबै कतऽसँ पढ़ा सकबै हाथ नहि फैलेतै तऽ नहि चलतै मारि गारि कए कऽ बच्चाके इसकुल ट्यूशन पढ़ेनाइ सेहो ट्यूशनमे पैसा महिना लगतै माँगतै अपना मम्मीकेँ बोल देना पैसा देनेके लिए तऽ ओ कहि देतै पैसा देनेके लिए तऽ पैसा ओहोमे नहि आबै छै पैसा कहलियै एहि महिनामे लियौ ओहि महिनामे लियौ ट्यूशन बन्द करा देतै कहतै इसकुले जहि इसकुलसँ पैसा एतौ तऽ मास्टरकेँ देब ट्यूशनकेँ देब जो कहि नहि कहिने पहिले पाइ पढ़बिहि हाजरी पुरतौ पचास टाका तब ने पैसा देतौ मास्टर इएह भए गेलै